आं जेबो अवाट्सएप एबा संनायनि क्लासाव थाङाखै आं न'आवनो बिमानिफ्रायनो सोलोंनानै रोंदों जा बिमानि संनायखौ नुदों बेखौनो सोलोंनानै लादों जेरै नाजों मैथा संनाय नारजिजों अमा बेदर अमाजों मैथा नाजों थाइगिर जोगोनारजों अमा गासैबो बे संनायफोरखौ आङो न'आवनो बिमानिजों सोलोंनानै रोंदों दा आङो बिनिफ्राय बांसिन आरो मोजाङै संनो सोलोंनो गोसो जायो बे साबसिन सोलोंलांनो गोसो दाहाय आंनि गोसोजोंनो सेस्था खालायनानै आङो साबसिनै सोलों संनो संनो लायो सानफ्रोमबो जानाय संनायाव जेरै गोथावनिफ्राय गोथावसिन खालामनो हायो बेखौ आइडिया लानानै संनो सङो आरो ओमफाय संनाय खावनायाव सानफ्रामबो संनायनांनायनि थाखायनो गासैखौबो रोंगौ जेरैहाय मेवाइजों अनद्ला सबाइजों दाउ बेफोरखौ गासैखौबो न'आवनो थानानै बिमाजोंनो संनो रोंदों सानफ्रोमबो जानायाव बाहायनाय बायदिसिना आलु फाजा एवनाय मैगं संनाय बेफोराव बेफोरखौ आङो न'आवनो थानानै सोलोंदों बिमानि संनायावनो संफानानै रोंदों

संनाय खावनाय होनोब्ला गोबां आलुजों आलुखौ लाब्रा एवनाय सयाबिन लाब्रा एवनाय ना नाखौ बोरै सङो बेदरखौ बोरै सङो बेफोरखौ गासैबो न'आवनो थानानै आइनि संनायनिफ्राय रोंदों आइआ जेरै सङोमोन आरो आं बिनिफ्राय बांसिन मोजाङै संनो गोसो जायो आरो दा बोरैहाय सङोब्ला गोथावसिन जायो बेखौ आंनि गोसोजों आइडिया खालामनानै दा साबसिनै संनो हायो

गोदोहाय थौआव सङोमोन अरदाबाव सङोमोन दानि जुगाव जोङो गेसआव कुकाराव संनाय जायो दा गेस कुकारखौबो आंनो गोसोजों हारसिङैनो रोंदों मानसिफोरनि संनायखौ नुनानै बेवनो सोलोंनानै रोंदों

ना एवनाय नाखौ बोरै एवो सिगाङावनो थावखौ फुदुंनानै लाग्रोनानै नाखौ एवनाय जायो फ्राय एवोब्ला थावआवनो फोमोननाय जायो आरो ओरैनो बिदैगोनां सङोब्ला दै होनानै संनांगौ जायो